जि'यां अ'ऊं तुसें ई सनांऽ की पंदरां अगस्त उ'न्नी सौ संताली गी केह् होया की साढ़ा देश जेह्ड़ा आज़ाद होया ते असें ई पता उस दिन साढ़ा देश आज़ाद होया उस दिन साढ़ा स्वतंत्र दिवस बनाया जंदा उसी दिनै ई ते उस दिन केह् होया साढ़ा देश आज़ाद होया ते उ'न्नी सौ पंजाह् ते छब्बी जनवरी उ'न्नी सौ पंजाह् गी केह् होया की कानून लागू होया साढा देश एह्दे बिच कानून लागू होये ते ओह् साढ़े देश बिच छब्बी जनवरी उ'न्नी सौ पंजाह् बिच होई होर बी जेह्ड़े साढ़े बड़ी इम्पोर्टेन्ट डेटां न दो अक्टूबर दो अक्टूबर गी केह् होंदा महात्मा गांधी जी होंदा जन्म दिन होंदा उस दिन स्वच्छ भारत अभियान बी साढ़े इ'त्थें होंदा ते होर बी होर साढ़े इ'त्थें केह् होंदा

छब्बी जनवरी होंदी पंदरां अगस्त होंदी ते दो अक्तुबर गी गांधी जयंती होंदी ते इ'यां इ'यां गै साढ़ी जेह्की डेटां न इम्पोर्टेन्ट डेटां न एह् सारियां होर साढ़े इ'त्थें केह् होंदा की पंज अप्रैल दी इ'त्थें पंज वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया जन्दा इक्की अप्रैल इक्की इक्की बाच गी वर्ल्ड फॉरेस्ट डे जेह्ड़ा ओह् बनाया जन्दा